قبل دو سال پہلے میں نے بہشتی زیور کی مطالعہ کیا تو ہم کو بہت اچھا لگا اس میں دین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ملی کہ اسلام کیا ہے توحید کیا ہے قرآن مجید کیا ہے حدیث کیا ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں ملی نماز کی طریقہ اور نماز کے فرائض یہ غسل کی سنت وغیرہ وغیرہ ملا تو ہم کو بہت چیز سیکھنے کے لیے ملا اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کتاب کو میں اپنے استادوں کے پاس لے کے گیا اور استاد سے سمجھنے کے کوشش کیا اور سمجھایا بھی اچھے سے پڑھایا سمجھایا اور مطالعہ کروایا تو مجھ کو بہت اچھا لگا تو اور اس میں غور و فکر سے مطالعہ کیا میں تو اچھی اچھی باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملا تو میں اس کو یاد کیا اور ذہن میں بیٹھایا تو بہشتی زیور ایک بہت اچھی کتاب ہے جس سے آدمی کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے سیکھ لیتا ہے اچھے طریقے سے تو دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو ہمارا گزارش ہے کہ بہشتی زیور کتاب کی اچھے سے مطالعہ کریں اور مضبوطی سے مطالعہ کرے جو کہ اپنا ایمان تازہ ہو جائے اپنا ایمان مضبوط ہو جائے کہ آگے چل کے کوئی چیز کا تکلیف نہ اٹھانا پڑے